पढ़ाई बारे लोन मिलदा ऐ एह्दे बारे पता ऐ होर एह् नें बच्चें गी मिलदा ऐ जेह्ड़े पढ़ना चाह्ंदे ऐं पर उं'दे कोल पैसे निं ऐं होर साढ़े रिश्तेदार बिच्च गै मुड़ा उ'नै लोन लेदा होर ओह् फार्न गेदा पढ़ने आस्तै

ते होर इक मतलब कि लोन जेह्ड़ा ऐ उ'नें गी मिलना चाहिदा बाह्र अगर कोई पढ़न जाना चाह्ंदा ऐ उ'नें गी मतलब जैदा लोन मिलना चाहिदा ऐ क्योंकि उ'नें गी बाह्र जाना होंदा ऐ पढ़न बास्तै होर जेह्ड़े इद्धर पढ़ना चांह्दे उ'नेंं गी घट्ट उ'नें गी बी लोन पर घट्ट इंट्रस्ट पर लोन मिलना चाहिदा ऐ होर क्योंकि तां कि बच्चे जैदा कोला जैदा दा ऐजुकेशन लोन लैन होर पढ़न होर केंइयें गी ते पता बी निं ऐ कि ऐजुकेशन लोन मिलदा ऐ कि नेईं मिलदा होर उ'नें सारें गी अवेअर करन ऐजुकेशन लोन बारै तां कि लोग जैदा कोला जैदा लोन लैन होर अपनी जेह्ड़ी पढ़ाई ओह् पूरी करन हून होर अपने पर तां कि ओह् बाह्र बी पढ़न बी जाह्न जाई सकन होर ऐजुकेशन लोन काफी बच्चें गी पढ़ाई करने बास्ते होर बंदा पढ़ियै ऐजुकेशन लोन लेइयै जैदा कोला जैदा ओह् अपनी कंपलीट करी सकदा ऐ होर बाह्र बी जाई सकदा पढ़नै आस्तै